मैं अपनी कृतियों में यथार्थ बात और अमूर्तता के बीच संतुलन बनाए रखने की काफी कोशिश करती हूँ कि उनमें संतुलन रहे मैं अब जब चित्र बनाती हूँ तो वास्तविक दुनिया का चित्र बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे चित्रों में वह वास्तविक दुनिया जैसा ही दिखाई दे और हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोगों के सामने विषय हैं जो समस्या हैं और लोगों की चित्रों को पूरा चित्र करना चित्रित करने की कोशिश करती हूँ कि ताकि मेरे चित्रों चित्र को देख कर के लोग जो उन लोगों की समस्याओं को उन लोगों की भावनाओं को समझने की पूरी कोशिश कर सकें मैं वह सब व्याख्या करने की कोशिश करती हूँ दृश्यों को भावनात्मक अर्थ से जोड़ने की पूरी कोशिश रहती है तो मैं ऐसे ही अमूर्तता और यथार्थवाद के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ